पहिले तऽ घोड़ाके खाइलए देना चाही ओकर बाद घोड़ापर चढ़ैलए जे छै से स्टैण्ड देना चाही ओकर बाद घोड़ापर चढ़ना चाही ठीक ओकर कमान अपन हाथमे लेना चाही आओर घोड़ाके माथाके कनिटा बचाके राखना चाही ओकर आँखिके दुनू कात जे छै से खप्पा लगाना चाही जाहिसँ कि घोड़ा सीधा देखि सकै किएक तऽ घोड़ाके नजरि अगर चारूकात घुमै छै तखन जे छै से घोड़ा जे छै से विषयान्तर भऽ जाइ छै अर्थात पथभ्रष्ट भऽ जाइ छै एहि दुआरे ओकर नजरि सीधा होना चाही जाहिसँ कि घोड़ा जे छै से अपन रस्तापर नीकसँ जा सकै ओकर बाद जे छै से अगर हमरा घोड़ाके दिशा मोड़ैके छै तऽ ओकर जे छै से गरदनिपर हल्कासँ ओ ओकर अपोजिट दिशा दिशा हल्का सा चोट करना चाही ओकर बाद घोड़ा जे चलै छै ओना घुमैतकाल घोड़ालए एकटा राइडर मतलब जे छै घुमैलए एकटा राइडर होना चाही जे अहाँके घुमा सकै अदरवाइज अपनासँ घोड़ा चलाएब कनिटा कठिन काज छै आओर ताहि दुआरे एकटा अथी होना चाही घोड़सवार जे अहाँके हेल्प कऽ सकै ठीक छै बाँकी आओरसब घोड़ा एनाहिए चलिते छै ओ दौड़ते छै कोनो दिक्कतवाली बात नहि छै घोड़ा दौड़तै घोड़ा खेतै आओर आरामसँ घोड़ा चलेतै आइके समयमे ओना घोड़ाके आवश्यकता नहि छै बहुत मोटरसाइकिल कारसब भऽ गेलै हँ तऽ वएह चलाना चाही घोड़ाके चलबैके कोनो जरूरत नहि छै नहि घोड़सवारी सिखैके जरूरति छै तैओ घोड़सवारीमे एतबा एतबा केयरसब होइ छै अहिसँ बेसी तऽ किछु विशेष होइ नहि छै एहिसँ बेसी तऽ मोटरसाइकिलमे गिअर क्लचसब होइ छै कोनो दिक्कतवाली बात नहि छै आरामसँ मोटरेसाइकिल चलाएल जाइ घोड़ाके एहिसँ बेसी बेनिफिट छेबे नहि करै बस सीधा सीधा चलल चलू आओर ओकरा जे छै से कनिटा कनिटा पुश करैत चलू एतबेटा घोड़ाके बेनिफिट छै